यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है यहाँ समुद्र तट तो नहीं हैं पर यहाँ बहुत सारे स्मारक हैं और धार्मिक स्थल हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है दूर दूर से लोग आते हैं पूजा करने या घूमने यहाँ पर मनुभवन टेकरी है जहाँ पर जैन मंदिर है यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही आकर्षक मंदिर है जो एक ऊँची पहाड़ी पर है उसके बाद यहाँ पर ताजुल मस्जिद मस्जिद है जो एशिया की बड़ी मस्जिदों में आता है यह बहुत ही दिखने में आकर्षक हैं जिसे यहाँ की बेगम ने बनवाया था उसके बाद यहाँ इस्कॉन टेंपल भी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं जहाँ पर पूजा की जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम वहाँ पर बहुत धूमधाम रहती हैं यहाँ पर हर मौसम में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है क्योंकि भोपाल का मौसम सामान्य रहता है सभी मौसमों में